आप ओला अ दफ्तर से बोल रहे हैं मैंने आपके यहाँ से आपकी गाड़ी जो है बुक करी थी लेकिन आपके ड्राइवर जो है आधे घंटे बाद बोलता है कि भाई मैं आ आ नहीं पाऊँगा क्यों ऐसा क्या आप आधा घंटे उसी टाइम आपके ड्राइवर को बोलना चाहिए था कि भई मैं आपके अ कॉल नहीं ले पाऊँगा अटेन्ड नहीं कर पाऊँगा अब वो कॉल लेने के बाद अब आ नहीं रहा है अब मेरा सारा वक्त जो है उसने अब खराब कर दिया मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट था मेरा यहाँ मेरा मुझे मिलना था जिन लोगों से वो लोग भी जा रहे हैं अब मैं अपने नए साधन से जो है लेकर जा रहा हूँ अरे नहीं आप भुगतान तो मेरा वापिस करेंगे ही क्योंकि आपको भुगतान करना ही पड़ेगा अब आप ये बताइए आप मेरा जो भुगतान जो मैं गाड़ी ले कर जा रहा हूँ उसका भुगतान करिएगा नहीं तो फिर मैं आगरा जा कर आपकी कम्प्लेंट भी करूँगा और आपकी शिकायत करूँगा कि आप नागरिकों के साथ ऐसी चीटिंग कर रहे हैं ठीक है शुक्रिया